ओ धियापुता नुनू आर गेल जो सब्जी काट गऽ खाना बना गऽ अँगना घर बहार गऽ मालजालके कुट्टीसानी कर गऽ खिया पिया गऽ दूह आओर गाड़ल जेतय सभकोइ चाय बनतै खाना पीना बनयए जो रोटी भात बना गऽ रोटी पहिले बना रोटी बने अथी आटा सानिके तबकऽ माँजिके बेलना चकला माँजिके चूल्हा पर चूल्हा जोड़िकऽ रोटी बना सब्जी काट अल्लू प्याज कोबी तऽ साग बना हुनका जे छै से सभकोइ बनबै जाइ जो सभकोइ जे छै से खाइ जाइ जो बने बनयके जे सभकोइ खो पी आर तब नहा धो सभकिछु करय जो आओर जे सभकोइ खाइ जाइ जो खाना पीना बढ़िआँसँ रोटी भात